सुपौलमे पर्यावरणक खुब पहल भेल यऽ ई पहलके सामना कम सम करे परल यऽ करे परल तऽ कनिटा आँधी तूफानके इसब अगर आबि जाइया कहियो कऽ तऽ एकर सामना करे परै यऽ लोकक गाछ वृक्ष टुटि कऽ खैस परै यऽ मुदा कोनो दिक्कतके बात नहि अछि बहुत बेसी किएक तऽ अगर लोकक टुटि जाइया गाछ वृक्ष तऽ ओ सब अपन घर आनि लैया आ फेर ओही जगह पर दोसर लगाइयो लैया आ एतबे नहि करैया ओ सब देखतो देखभाल सेहो करैया दिन राति जाइया ओतऽ रहैया ताकि माल जाल बकरी छकरी सब कनी खा नहि लिया किएकि छोट छोट गाछ वृक्ष सब तऽ माल जाल बकरी खा लैत अछि तै ताही लेल लोक सब कनीटा देखभाल बेसी कयलक अपन गाछ वृक्षक आ इ गामक वातावरण बड नीक यऽ किएक तऽ एतए बेसीतर गाछ वृक्ष यऽ किसान सब बेसी यऽ तऽ ओ सब अपन गाछ वृक्ष बेसी लगाबैया सबहक गाछीमे बेसी कऽ गाछ यऽ लोक सबके कोनो दिक्कत नहि होइया किएक तऽ फल भेटैया गाछ सँ फूल भेटैया सेहो सब अपन अपन दालान पर फूलक गाछ सेहो लगने यऽ पीपर पीपरक गाछ लगबैया ओकर पूजा करैया आ जाइनते छी जे पीपरक गाछ तऽ बढ़ वातावरणक लेल बढ़ निक यऽ आ लोक सबहक लेल सेहो नीक यऽ किए तऽ ओ ऑक्सीजन प्रदान करैया बड नीक जकाँ बहुत नीक लगैया ई गाममे रहैमे किएक तऽ एहिठाम गर्मी सेहो कम लगैया जखने गाछ वृक्ष बेसी छै हवा बसात खूब बहैया अपना सबके हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि होइया आ हमर गामक लोकके सेहो दिक्कत नहि होइया ने साँस लैमे दिक्कत होइया आ नहि तऽ कोनो आओर चीजमे दिक्कत होइया नहि फूलक दिक्कत होइया नहि कोनो फल खेबाके इच्छा होइया तऽ सेहो अपन सब अपन अपन रोपि लेलक गाछके जे ई फल खाएब ओ फल खाएब एही आ लकड़ी सबहक जारनि सबहक सेहो दिक्कत नहि होइया जकर गाछ सुखि जाइया ओ अपन जारनि आनि लैया लोक अपन घरक दरवाजा गेट सब सेहो बनबैया नीक नीक गाछ लगबैया ताकि आगाँ सेहो दिक्कत नहि होइया आ सरकारक प्रयास सेहो बड भेल यऽ सड़क सबहक साइडमे खूब गाछ वृक्ष लगाएल जाइया आओर कोनो तरहक दिक्कत नहि होइया आ हमसब सेहो अपन अगल बगलक लोकके जे गाछ कटैया ओकरा सबके कनीटा समझा दै छी ओकरा सबके जागरूक कए दै छी जे अहाँ अगर गाछ काटलु यऽ तऽ ओतऽ दोसर लगाइयो लिय अहाँ सबके मतलब गाछक खूब फायदा होएत अगर अहाँ लगाएब तऽ एही तरहे सब अपन अपन खूब नियम निष्ठा सँ रहैया आ खूब गाछ वृक्ष रोपैया कियाक तऽ एतुका लोक सब गाछक पूजा सेहो करैया जेना पीपलक पूजा करैयऽ आरो बहुत तरहक गाछक पूजा करैया जेना बड़क गाछ बरसाइत सबमे पुजैया महिला लोकनि सब ककरा ककरो कोनो तरहक दिक्कत नहि होइया बच्चो सब बड़ खुश रहैया किए तऽ ओसब झूला झुलैय गाछमे लगा कऽ आओर सब गाछी वृक्षि खूब घुमै फिरैला जाइया केओ टह भोर साँझ जाइया केओ दिन भरि जाइया रहैया मचान बनाए कऽ अपन गाछी मे हवा बसात गर्मी मे लगाबैया